जब कोई पहली बार चित्रकार बनना शुरू करता है या बनने की कोशिश करता है तो पहले वो अपने आस पास में कोई जो चित्रकार पहले जो चित्रकारी बनाता है उसको देख के प्रेरित होता है उसको लगता है कि हम भी चित्रकार बनें तो फिर वो बनने की कोशिश करता है तो उसको बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि कौन सा कलर कहाँ पे लगाया जाए और कौन सा कलर किस कलर को मिलाने से दूसरा कलर बनता है जैसे वाइट और स्काई ब्लू वो मतलब वाइट और ब्लू को बैंगनी के ब्लू कलर को मिला के स्काई ब्लू कलर बनाया जाता ऐसे ही ये सब थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कैसे कौन सा कलर बनाया जा कहाँ पे कौन सा कलर भरा जाए तो ये कलर भरे जाते हैं और फिर इसके बाद जो है इंसान ओ छोटे छोटे जैसे फूल ऊल बनाने लगता है पहले बनाने के लिए तो काफ़ी टाइप की पेन्सिल वगैरह आती हैं तो उन पेन्सिलों का उपयोग किया जाता है जिससे किसी भी पेज पे एक हमने फूल बनाया और फिर उसमें रंग भरना धीरे धीरे ऐसे ही कोशिश की जाती है कि वो मतलब फूल बनाया फिर उसमें रंग भरे फिर उससे आगे इंसान बढ़ता है और कोशिश करता है कि कुछ और बड़ा चित्र बनाया जाए तो फिर स्केच वगैरह का यूज़ करता है फिर उससे स्कच से जब उसमें थोड़ा सा परफ़ेक्ट हो जाता है समझ जाता है कि हाँ हम अब थोड़ा सा ठीक ठाक बनाने लगे हैं तो फिर इंसान ये कोशिश करता है कि अब ब्रश वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं तो ब्रश से बनाने लगता है तो जैसे कोई सील्ड ले ली और उसपे फिर ब्रश से चित्रकारी करने की कोशिश करता है वो और फिर ब्रश से बनाता है तो ब्रश से बना के फिर और आगे बढ़ना बढ़ने की कोशिश करता है फिर बनाते बनाते इंसान जैसे दीवालों पे कुछ बनाने की कोशिश करता है कि कोई पेन्टिंग दीवालों पे बनाई जाए इसी तरह से एक दूसरे को देख के ही लोग प्रेरित होते अब मे जैसे आस पास में कोई बनाता है तो उसको देखता है तो वो अपनी कोशिश करता है फिर वो भी आगे बढ़ता है उसको देख के और बनाना शुरू कर देता है सीख जाता है धीरे धीरे बनाना और फिर दीवालों वगैरह पे पेन्टिंग वगैरह करने लगता है तो इस टाइप से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है फिर समझने लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कौन सा कलर भरा जाए जिससे एक चित्रकारी हमारी उभर के आए सामने लोग उसको पसंद करें देखें तो उसको पसंद करें कि हाँ ये एक अच्छा चित्रकार है और इसने बहुत ही अच्छी चित्रकारी की है बहुत अच्छी पेन्टिंग बनाई है ये सब मतलब लो तो धीरे धीरे वो इसी तरह से आगे बढ़ने लगता है काफ़ी मेहनत करनी इसके लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है काफ़ी साहस की ज़रूरत होती है एक चित्रकार बनने के लिए और बहुत कुछ समझना पड़ता है इसमें तब जाके एक इंसान चित्रकार बन पाता है धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता है वो और कोशिशें करता रहता है अपनी फिर पेन्टिंग बनाना शुरू करता है दीवालों पे बनाने के बाद फिर पेन्टिंग बनाना शुरू करता है और पेन्टिंग में काफ़ी मेहनत करता है ब्रश वगैरह से बनाता है उसमें रंग भरता है अच्छे अच्छे फिर वो पेन्टिंग जो हैं बाहर मतलब जब अच्छी पेन्टिंग्स उसकी बनने लगती हैं तारीफ़ होने लगती है तो उनको मार्केट में जैसे किसी शॉप पे दिया तो फिर वो जब सेल होती हैं तो फिर उस पे चित्रकार की यानी बनाने वाले की काफ़ी तारीफ़ होती है और फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है और मतलब फ़ेमस होता जाता है लोगों की पहचान में आ जाता है कि हाँ ये इंसान एक अच्छा चित्रकार है अच्छी चित्रकारी करता है इसकी बनाई हुई पेन्टिंग में एक सन्देश दिखता है कि ये कुछ ये पेन्टिंग हमसे कह रही है ये जो पेन्टिंग बनी हुई है ये हमसे कुछ कहना चाह रही है और ऐसी ही पेन्टिंग बनाने वाले की लोग तारीफ़ करते हैं और ऐसी पेन्टिंग जो हैं वो काफ़ी महंगी बिकती हैं मार्केट में और ऐसी ही प्रैक्टिस करके एक इंसान जो है अच्छा आर्टिस्ट यानी अच्छा पेन्टर बन सकता है और उसमें के ऐसे ही बढ़ता जाता है बन जाता है एक अच्छा वो आर्टिस्ट अच्छा पेन्टर और ऐसे ही इंसान को कोशिश करनी चाहिए जो आगे बढ़े और अपनी कला को दुनियाँ को दिखाए कि हमको इस कला में रुचि है और हम ये काम कर सकते हैं तो ऐसे ही मेहनत करके एक शुरुआत से सीखता हुआ इंसान एक अच्छा पेन्टर बन जाता है और उसकी पेन्टिंग्स की तारीफ़ होती है फिर वो काफ़ी फ़ेमस हो जाता है दुनियाँ में शहर में फिर अपने प्रदेश में फिर धीरे धीरे पूरी दुनियाँ में फ़ेसम हो जाता है अगर और अच्छी पेन्टिंग और अच्छी कोशिश करके अच्छी पेटिंग कर ले जाता है